یہاں اس سوال کا جواب مختلف زاویوں سے دینے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ مکمل طور پر ذاتی ترہیجیحات پر منحصر ہوا کرتی ہیں تاہم دونوں طرح کے کھانے ہوٹلوں اور راستہ چلتے دکانداروں کے کھانے اور گھر پر تیار کردہ کھانے کے فوائد اور نقصانات الگ الگ ہوتے ہیں گھر پر تیار کردہ کھانے کی ترجیحات گھر پر تیار کردہ کھانے کی صفائی اور سیاحت کی ضمانت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ آپ خود اجزاء اور طریقے کا پر کنٹرول رکھتے ہیں اور آپ یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ اجزاء تازہ ہیں اور کھانا اچھی طرح پکایا گیا ہے گھر کا کھانا آپ کی ذاتی پسند اور سیاحت کے مطابق تیار کیا جا سکتا ہے آپ اپنی مرضی کے مسالے نمک اور دیگر اجزاء کا استعمال کر سکتے ہیں معاشرتی پہلو گھر پر تیار کردہ کھانے عموماً خاندان کے ساتھ کھانے کی روایت کو فروغ دیتے ہیں جو کہ سماجی اور جذباتی طور پر خوشگوار تجربہ ہوتا ہے ہوٹلوں ریسٹورینٹس اور راستہ چلتے دکانداروں کے کھانے کی ترجیحات آسانی اور وقت کی بچت کے اعتبار سے ہوٹلوں اور ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا آسان ہوا کرتا ہے اور وقت کی بچت کرتا ہے یہ خاص طور پر جب آپ مصروف ہوں یا سفر کر رہے ہوں تو مفید ثابت ہوتا ہے ریسٹورینٹ اور راستہ چلتے دکانداروں کی خوراک مختلف ثقافتوں اور قسموں کی کھانوں کا تجربہ فراہم کرتی ہیں آپ نئے نئے لذیذ ذائقوں اور کھانوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں یہ بھی ایک سوشل سرگرمی ہو سکتی ہے کہ جہاں آپ دوستوں یا خاندان کے ساتھ باہر کھانا کھا سکتے ہیں جو کہ معاشرتی تعلقات کے لیے اہم ثابت ہوا کرتی ہے